ہمارے ملک میں ایسے معذور اور لاچار بچوں کے لیے ایک اچھے اسکول کا نرمان ہو جس کے ذریعے سے وہ معذور بچے اچھے تعلیم حاصل کر سکے اور ان کو اسکول پہنچنے کے لیے گاڑی کا بھی حکومت کے جانب سے انتظام کیا جائے تاکہ وہ معذور بچے تعلیم کے وقت پر پہنچ سکیں اور ادھر پہنچ سکیں اور